म्हाका संगीत खूब आवडटा गावपाकूय आवडटा पूण हांवें संगीत शिकूंक ना आनी गावपूय शिकूं ना तरणेपणान जेन्ना हांव कॉलेजींत शिकतालों तेन्ना गायतालो सर्तिंनी भाग बी घेतालो एक दोन फाटीं कांय पुरस्कारय मेळ्ळ्यात ओके पूण हांव स्वताक एक प्रोफेशनल सिंगर मानना सगळे गावपाक शकतात कांय लोक दुसऱ्या खातीर गायतात कांय लोक स्वताच्या समाधाना खातीर गायतात ओके हांव स्वताच्या समाधाना खातीर गावपी मनीस आनी एक दोन चार जे लागींचे इश्ट आसात ओके ते म्हगेलें गावप आयकत बाकीचे आयकतले अशी हांव अपेक्षा धरना